मां पंहिंजे परिवार ऐं मित्रनि सां गॾु पिकनिक मल्हाइण लाइ ज़ू वेंदी आहियां ऐं ॿारनि खे बि ज़ू वठी वेंदी आहियां छो कि हुते त हर तरीक़े जा हर तरहनि जा जानवर आहिनि हुननि जानवरनि जी जानकारी ॿारनि खे पतो पिए कि असांजे देश में कहिड़ा कहिड़ा जानवर आहिनि कहिड़ो राष्ट्रिय जानवर आहे कहिड़ो राष्ट्रिय पक्षी आहे ऐं उन्हनि खे ॿुधाईंदी वेंदी आहियां जेके नंढा ॿार आहिनि उन्हनि जे लाइ झूला बि लॻल आहिनि ऐं हुते ट्रेन बि रेल गाॾी बि आहे जंहिं में ॿारनि खे घुमाईंदी आहे त ॿार घुमी करे ख़ुशि थी वेंदा आहिनि हिन लाइ मांजे लाइ बेस्ट जू आहे त मां पिकनिक मल्हाइण लाए ज़ू ज़रूर वेंदी आहियां पहिजे रिश्तेदारनि खे ऐं पंहिंजे दोस्तनि खे बि ज़ू जो ही एडवाइस कंदी आहियां कि हुते हलो त मांजा रिश्तदार ऐं दोस्त बि ज़ू ज़रूरु वञण पसंदि कंदा आहिनि छो कि हुते ॿारनि जे लाइ हुननि जे ॿारनि जे लाइ बि हो बेस्ट ऑपशन रहंदो आहे उहो बि पंहिंजे ॿारनि खे हर तरीक़े जा जानवर ॾेखारींदा आहिनि पंहिंजो राष्ट्रिय पखी राष्ट्रिय पशु बि हुते ॾीसण लाइ मिली वेंदो अथनि ऐं ॿार पुछंदा आहिनि जानवर जो नालो केर छा आहे जानवर छा खाईंदा आहिनि जानवर किथे रहंदा आहिनि जानवर कीअं रहंदा आहिनि त हुननि खे ओड़े तरीक़े सां सभु ॿुधाईंदो हुअनि त समय बि सुठो पास थी वेंदो आहे पंहिंजी बी जानकारी वधी वेंदी आहे उन्हनि खे ॿुधाईंदे ॿुधाईंदे पंहिंजी जानकारी बि वधंदी आहे ऐं ॿारनि खे बि समुझ में ईंदो आहे उहो यादगार पूरो ॾींहुं वेंदो आहे जंहिं ॾींहुं असां ज़ू वेंदा आहियूं ऐं ॿार बि ख़ुशि थी वेंदा आहिनि